जखन हमसभ मैदानमऽ फुटबॉल खेलैत छी तऽ फुटबॉल जब खेलैत छी तऽ सभ आदमी आपसमे एक गोलके तरह बनाबैत छी एहिओ बगलके खिलाड़ी आ अपन जस्ट ऑपोजिट खिलाड़ी आओर एहन बनाबैत छी जे हमरा लग जे आबै फुटबॉल तऽ हम एना फेकी जे हुनका वला घरमे जाकऽ गिरय ओ जँ फेकय तऽ हमरा वला घरमे एहिमे सभ प्लेअर अपनाआपमे एक रणनिति रहैत छै जे हमरा एहि जगह पर रहबाक अछि हुनका ओहि जगह पर हुनका ओहि जगह पर हुनका ओहि जगह पर जाहिसँ कि हमर खेल एहन हुए जे हमरा जीत मिलए ई नहि जे हमर प्लेअर एतय रहबाके अछि तऽ ओ ओतय अछि ओहिसँ होइत छै कि हमरा हार हमर टीमके हार भै जाइत अछि एहि लेल हमसभ अपनाआपमे एक रणनीति बना लैत छी जेकि अपन सभकेँ एहि सीमा एहि घेराके अन्दर रहबाक अछि